भारतमे बाल श्रमक मुद्दा जे छै से एकटा बहुत पहिनेसँ बहुत पहिनेसँ जे छै से ई मुद्दा रहलै हँ जहिना दहेज़ मुद्दा छै जहिना बाल विवाह मुद्दा छै ओहिना जे छै से बालश्रम सेहो एकटा प्रमुख मुद्दा छै एहि बालश्रमके रोकऽ के लेल जे छै सरकार कएटा जे छै से कानून बनेलकै हैं लेकिन हमर अपन जे छै से मुल विचार अछि बाल श्रम तखने रुकि सकै छै जखन ओकर परिवार आ आसपासके समाज शिक्षित हुए जा तक शिक्षाके विकास नहि हेतै आर लोकके ई सोचयक जे नहि हेतै जे शिक्षे जे छै से सब के जननी छियै शिक्षा हेतै तखने जनसंख्या नियन्त्रण हेतै शिक्षा हेतै तखने जे छै से ओ धनमे समृद्ध हेतै शिक्षा हेतै तखने जे छै से ओ अपन विकास कए सकै छै यानि मानव सन्साधन जे छै जे सबसँ टॉप सन्साधनमे मानल गेलै हँ ओहिठाम जा धरि शिक्षाकेँ विकास नहि हेतै ता धरि बाल श्रम नहि रुकि सकै छी कानूने ओकरा रोकि देतै ई सम्भव नहि छै कानून तऽ बनलै हँ पुर्वो से बनल छै एखनो बनल छै मुखिआ जीके ई बातके जे छै से अथी छनि जँ अपन जे पञ्चायत ई त्रिस्तरीय जे पञ्चायतके व्यवस्था छै ताहिमे कानून बनल छै जे ओहिमे अपन जे पञ्चायत अपन जे जिला परिषद छथि अपन जे समिति छथि ओहिमे किओ भी बच्चा जे छथि से स्कूल नहि जाइ छै या किओ भी बच्चासँ लऽकऽ छोट छोट काज जेना घरमे बर्तन वासन वगैरह जे छै से प्रायः लड़का या लड़की सभसँ जे छै से अथी छै बर्तन बासनके आ कऽ गाँव घरमे चायके दोकान पर सभकेँ मिठाइके दोकान पर देखबै सब्जीकेँ दोकान पर देखबै यानि बच्चाके इस्कूल भेजैके बदला ओ जे छै से ओकरासँ श्रम कराबै छथिन आ कम पैसामे बेसी काज जे छै ओकर शोषण करै छथिन तऽ जँ एहन पायल जेतै तऽ ओकरा तुरतमे जे छै से कानूनके हवाले कयल जाए तुरत जे छै से ओकरा पर जे छै से ओहिठाम नोटिस कयल जाए जे अहाँ किया जे छै से बच्चाकेँ जे चाही से एहिठाम श्रम करा रहलियैया तऽ ई सबटा चीज बनल छै लेकिन समाज जा तक ओकरा बहिष्कृत नहि करतै ता धरि मुखिओजी या जिला परिषदो या समितिओ या सरपन्चो ओ जे छै से ओहिगाममे ओते खुलिकऽ जे चाही से काज नहि कए पाबै छै जेना तेना झाँपि तोपिकऽ जे छै से ओहि बच्चाके ओ श्रम करै छै आ लोक जे छै से सुनिकऽ चलि गेल जेना एखन जे छै से शराबबन्दी छै जेना दहेज़ छै जेना बालविवाह छै तऽ ओकरा जे छै लोक देख लेलक ओकरा जे छै से नियत समझिकऽ छोड़ि देलक आब जँ ओ समाज शिक्षित भए जेतै ओ समाज विकसित रहतै शिक्षा स्तर रहतै तऽ ओ सभके बुझेतै आ ओ आसपड़ोसके लोक ओकरा जे चाही से एकटा रिवाजमे कल्चरि मानि लेते जे बिना पढ़ल लिखल बच्चा यानि अठारह वर्षसँ कम वलाकेअहाँ जे छै से मजदुरीमे नइ भेजु ओकरा हे दृष्टिसँ देखते तऽस्वतः जे छै से ओ कानूनके रुप लए लेते आ बालश्रम बनि जेतै